कृषि के बारे में मैं भावी पीढ़ी को यह सुझाव देना चाहूँगी कि अगर जो युवा पीढ़ी है अगर वह भा कृषि करना चाहते हैं तो उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि उनके लिए गुड़वत्ता अच्छी होनी चाहिए मिट्टी का चुनाव अच्छा होना चाहिए और उस मिट्टी के अंदर कई दिनों तक पहले एक ही फसल को उगाना होगा उन्हें बार बार और इसके बाद संरक्षण कृषि को अपनाने से और खरपतवार कीटनाशक जीवों को और रोगों को मिटाने रोगों को हटाने के लिए उनको है न कम करने में सहायता भी मिलेगी जैसे अगर खेती में अगर एक ही बार हम फसल उगाएँगे तो उसे जो उनकी मिट्टी है वो भी उप उपजाऊ बनेगी और और रसायनों का छिड़काव करने से जो उनकी फसलें हैं वो रोगों से बच जाएँगी और जब मैं और मैं एक और सुझाव उन्हें देना चाहूंगी कि किसान जो है वो एक ही जमीन जगह से जमीन के नमूने लेकर और पहले अपनी मिट्टी की जाँच करवा लें जिससे उन्हें लग पता पड़ जाएगा कि उनकी जो मिट्टी वह उपजाऊ है या नहीं अगर उपजाऊ होगी तो वह वहाँ पर अपनी खेती कर सकते हैं